पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक आलय मतलब किताबों का घर अर्थात् कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर अनेकों विषय पर अनेकों किताबें उपलब्ध हों और जिनको पढ़कर हम अपने ज्ञान के एवं शब्दावली के भण्डार को बढ़ा सकते हैं इसी के सम्बन्ध में जो हमारी सरकार है वह अनेक प्रयास कर रही है हमारे ज्ञानवर्धन के लिए और लगातार हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके जैसे पुस्तकालय का खोलना जैसे सामूहिक चर्चा का एक स्थान बनाना इस तरीके से कई से स्थानों को कई से जगहों को सरकार के द्वारा निर्मित करवाया जा रहा है जिससे जो भारत के नागरिक हैं वह अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और उससे अपने को तथा आसपास के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें इसी के सम्बन्ध में भारत सरकार ने हमारे स्थानीय क्षेत्र में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया है जहाँ पर इतिहास से सम्बन्धित भूगोल से सम्बन्धित विज्ञान से सम्बन्धित और आदि अनेक विषयों पर तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन पुस्तकों को पढ़कर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और हम अपने नए आने वाले युवा एवं नए आने वाले बालकों को सही राह एवं सही दिशा बता सकते हैं तो जैसा कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में भी पुस्तकालय का निर्माण किया गया है जहाँ पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग पुस्तकें उपलब्ध हैं और पुस्तकों के साथ साथ हम यहाँ पर दैनिक समाचार पत्रों को भी देख सकते हैं जो प्रतिदिन आते हैं जिससे जो लोग हैं वह प्रतिदिन के आसपास होने वाले अपने देश में होने वाले और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटनाओं को जान पाते हैं तो पुस्तकालय में जैसा कि जब हम प्रवेश करते हैं तो पुस्तकालय एक बहुत ही शान्त जगह है जहाँ पर शोर का कोई भी स्थान नहीं है पुस्तकालय में जितने भी व्यक्ति जाते हैं वह अपनी रुचि के हिसाब से अपनी किताबों का चयन करते हैं और उन किताबों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं प्रतिदिन आने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से हम दिन प्रतदिन की देशीय एवं अन्तर्रास देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं से अपने आपको अपडेट रखते हैं और समाचार और पुस्तकालय में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से हम अपने को और वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को नए नए ज्ञान के अवसर उपलब्ध करा पाते हैं जब हम पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ पर हमको कई तरह के लोग मिलते हैं जो विभिन्न विभिन्न विषयों पर जो विभिन्न विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हें और ज्ञान प्राप्त करके वो अपने को निपुण बना लेते हैं इस तरीके से जब हम किताब पढ़ने के मूड में नहीं होते हैं तो हम अपने अपने विषयों पर चर्चा करना शुरू करते हैं क्योंकि आए हुए लोग अपने विषयों में निष्णात होते हैं इसलिए जो लोग हैं उनको अपने विषय की बहुत अच्छी जानकारी होती है इस तरीके से अलग अलग विषयों में निपुण लोग जब अपने अपने विषयों के सम्बन्ध में जानकारी देते हैं तो हम एक दूसरे के सम्मुख होने पर अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं और उन विषयों का हमें सूक्ष्म ज्ञान भी हो जाता है इस तरीके से जो पुस्तकालय हैं उनको अलग अलग प्रकार के साधन अलग अलग प्रकार के ज्ञान अलग अलग प्रकार के मत अलग अलग प्रकार के विश्वास को उपलब्ध कराती है उनको जानने में उनको समझने में हमको सहायता प्रदान करती है और यही हमारा अनुरोध है कि जितने भी नवयुवक हैं जितने भी युवा हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं वह समय निकालकर पुस्तकालय में अवश्य जाएँ ताकि वहाँ पर उपलब्ध दैनिक समाचार पत्रों को वहाँ पर उपलब्ध अलग अलग तरह के विषयों पर लिखी हुई किताबों को पढ़कर अपने ज्ञान को लगातार आगे बढ़ा सकें और पुस्तकालय का जो प्रचलन है वह हमारे यहाँ बहुत ही समय बहुत ही पुराने समय से जैसा कि सब लोग नालन्दा विश्वविद्यालय के बारे में जानते होंगे जो नालन्दा विश्वविद्यालय है यह एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जो बहुत सी किताबों को अपने में सन्ग्रह किए हुए था और उसी पुस्तकालय में पढ़ने के लिए अलग अलग देशों से लोग हर समय भारत में आया करते थे तो पुस्तकालय का जो महत्व है वह प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक बना हुआ है और जितना भी समय बढ़ा आगे बढ़ता चला जाएगा समय के आगे बढ़ने के साथ साथ जो पुस्तकालय हैं जो समाचार पत्र हैं जो यह दैनिक पत्र पत्रिकाएँ हैं वह लगातार हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती रहेंगी लगातार उपयोगी सिद्ध होने के साथ साथ यह हमारे ज्ञान के नए दरवाज़ों को खोलती रहेंगी जिससे हम हमारा आने वाला कल हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारा आने वाला समय सही हो जाएगा